आप चिराग टिफिन सेंटर से आप हाँ आपके यहाँ से इडली चावल लिए थे वो बिल्कुल अच्छा नहीं है खाने में एकदम स्वाद नहीं है और बिल्कुल पसंद नहीं है उसमें कंकड़ भी बहुत ज़्यादा हैं अच्छी क्वालिटी का वो नहीं है चावल वो स्वाद हाँ वो हाँ हाँ वहीं से खरीदे थे पर ये जो चावल आपने बताया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है खाने में स्वाद नहीं है बिल्कुल हाँ हाँ थोड़े से तो हैं आप देख सकते हैं और उसको ले जाके वापस भी कर सकते हैं

हाँ हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है नमस्ते